हाँ महाशय मैं आप ओला ओला सर्विस से बोल रहें ओला डायरेक्ट सर्विस से बोल रहे है मैं मैंने आपको ऑर्डर बुक किया था अ बुलाया था लेकिन क्या मेरे परिवार में थोड़ा सा प्रोब्लम आ गया है तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ मैंने जो पैसे आपको भेजे हैं वो आप अ मेरे ब मेरे एकाउंट में भेज दीजिये पेटीएम से भेज दीजिए और मैं उसकी डिटेल वगैरह आपको व्हाट्सएप्प पर भेजे देता हूँ ऐं और आप उस में मेरा पैसे वापस करें क्योंकि कारण ऐसा था सर की परिवार में थोड़ा जो साथ में जाने वाले थे उनकी अचानक तबियत ख़राब होने से ये प्रोग्राम थोड़ा मुझे कैंसिल करना पड़ा इस कारण से मैं अभी नही जा पाऊँगा अत आप मेरा पै जो मैंने आपको अग्रिम पेमेंट किया है वो आप मुझे वापस लौटा दीजिये मैं अपना अ बैंक अ डिटेल्स आपको भेज रहा हूँ व्हाट्सएप्प पर आप उसके थ्रू भेज दें और और और मैं जैसे मुझे जाना होगा तो फिर मैं आपको नया बुक कर लूँगा है ना